हैलो आप फ्लुटी स्कूल से बोल रहे हैं अच्छा और किस में पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है उसकी अच्छा टेस्ट में अच्छा लिखा उसने

अच्छा और आगे

अच्छा और इनकी एग्जाम कब से है अच्छा तो टेस्ट और हैं अभी बाकी तो मस्ती वस्ती तो नहीं करता है वहाँ

ठीक है अभी ध्यान देंगे इसकी पढ़ाई पर अच्छे से हाँ हाँ अब आ जाया करेंगे ना अब एग्जाम के पहले आऊँगी अब है ना ठीक है